हैलो मैम आप एलेकचुटियन से बात कर रहीं हैं क्या स्वाती जी मैम वह मेरे यहाँ पर थोड़ी सी लाइट प्रॉब्लेम हो गई है मेरा यह लाइट बोर्ड है वह ख़राब हो गया है तो वह ठीक कराना था मैम उसमें है ना साट सर्किट हो गया है तो उसमें है ना मोबाइल वग़ैरह भी चार्ज नहीं हो रहे हैं और ये पंखे कूलर वग़ैरह भी नहीं चल रहे हैं ठीक से मैम मे को आज ही करवाना था

मैम आप देखिए ना थोड़ा सा ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप आज ही आ सको तो हाँ तो मैम आप आप कितने बजे तक आ सकते हो मैम बहुत ज़्यादा लेट हो जाएगा छोटे छोटे बच्चे हैं घर पर आप देख लेना थोड़ी जल्दी हो सके तो छः सात बजे तक मैम मैंने करवा कर देख लिया है एक बार अभी थोड़े दिन पहले ही करवाया था पर उसके बाद भी उनसे ठीक नहीं हुआ तो मैम आप पैसे वग़ैरह कितना लेते हो ठीक करने के मैम थोड़ा सा ज़्यादा थोड़ा बहुत कम नहीं हो सकता है क्या हाँ मैं वह तो मैं समझ सकती हूँ फिर भी ठीक है मैम मैम आठ सौ तक हो जाए तो

हाँ मैम ठीक है आप आ जाना या फिर किसी को भेज देना जब भी आप आओगे तो एक बार कॉल कर लेना ओके मैम